उत्थु में सोचनियां कि जे एह् लोक लिखी सकदें ते में केह् नीं लिखी सकदी ते फिर में बी कोशिश करनियां कि हां में बी कुछ लिखां में मेरे घार काफी ऐसियां कताबां पेई दियां में अपनी मन दियां गल्लां जां कुछ बी लिखदियां जियां मिगी केई बारी केह् होंदा जियां में केई बारी केहे कन्नै गल्ल नेई करना चाहंदियां किसे कन्नै मिगी गल्ल करना मती पसंद नीं ऐ ते उत्थै में केह् करनियां कोई कताब लेइये ओह्दे बिच्च लिखन लगी पौनी हां भई एह् में इस लेई मसूस करानियां तां कि मिगी अपनी गल्लां गी किसे गी दस्सने दी जरूरत ना पवे एह्दे कन्नै कन्नै शायद इ'दा शौंक रक्खनियां कोई बी दिल बिच्च जां जियां कोई बी गल्ल बात आंदी इ'दे कन्नै कन्नै केई बारी में अपने गाने बनाना शुरू करी ओड़नी हां इ'न्ना इ'न्ना लिखदियां कि हां भाई इक दिन में केई बारी इ'न्ना लिखी ओड़दियां कि ओह्दा कोई स्हाब नीं जे ओह् लोक लिखी सकदे ऐ एह् दुनियां दे कोने कोने तूं उट्ठियै बाह्र दे लोक साढ़े जम्मू दे लोक लिखी सकदे न साढ़े जम्मू च बथ्हेरे लोक जेह्ड़े अपनी कताबां लिखदे ऐ बोलदे ऐ शायरियां बोलदे आं ते बड़ियां सोह्नियां लिखदे साढ़ी डोगरी भाशां इ'न्नी सोह्नी कि उदे बिच्च लिखो ते बड़ी सोह्नी लगदी ते उत्थु गे मिगी थोह्ड़ी ना अपने आप गी दलासा दिन्नियां कि ते ओह् लिखी सकदे ते में केह् नीं लिखी सकनी ते आस्ता आस्ता पैह्ले में कोशिश करदी होंदी ही में निक्की होंदी ही ते में कोशिश करदी ही कि भाई में थोह्ड़ा लिखनियां फिर थोह्ड़ा लिखेआ फिर थोह्ड़ा लिखेआ फिर में ते में हून में लिखदियां हून मिगी केह् दी जरूरत नीं कि कोई मिगी सुने केह् होंदा अस कुछ बोलना चाह्नेआं किसेगी लेकिन अस बोल्ली नीं पानेआं एह् केई बारी कताबां साढ़े कम्म आंदियां ते अस कताबां जे लिखनेआं ते फिर ओह् ओह् चीजां लिखी ओड़ने जेह्ड़ा अस शायद ओह् लोकें गी बोलना चाह्न्ने आं जेह्ड़ा अस बोल्ली नीं सकदे कताबां केई बारी केह् होंदा अस लिखदेआं ते साढ़े अंदर ओह् चीजां खत्म होई जंदियां उत्थै गै फ्ही जो बी अस महसूस करदेआं ते ओह् चीजां किते ना कित्त साढ़े आस्तै काफी अच्छी होंदी इ'दे कन्नै इक ते साढ़ी सोच बदलनी कि हां भई अस लिखा देआं ते साढ़ी अंदर दी जेह्ड़ी चिंता बी खत्म होनी कित्ते ना कित्ते ते जियां में लिखदियां शायरी बी इ'दे कन्नै मेरी काफी अच्छी होई ऐ कि लिखी लिखी लिखी लिखी अपने अंदर दी जिन्नियां बी गल्लां न लिखी ओड़नी आं